आङो ओंखाम संनायाव ओंखाम इसिङाव ओंख्रि माबा माबिफोरखो गासैखोबो मोजाङै थानाय जायोब्ला ओंखाम ओंख्रि आं संनो मोजां मोनो आङो दानि बोथोराव लाफा लाइ मैद्रुखोनो बांसिन मोजां मोनो आरो संनाय खावनायाव बेदर बेलाफोरखो आं बाराद्राय मोजां मोना आङो बांसिन मोजां मोननायानो आंनिया लाइ लाफा बायदिसिना बिलाइ मैगंजोंनो गोबांसिन आं मोजां मोनो ओमफ्राय दायो आङो संनाय खुरनायावथ' माथो जोंनि बर'नि मैगं हिसाबै जोंहा बर' गासैबो थास' फिसा बायदिसिना मैगं दङना हाग्रानि एलासि मैगं आरो इनिफ्राय जोंनि दा मुला लाइ लाफा बायदिसिना मैगं दङ बेफोरखोनो जोङो माबा खालामनाय जायो सनानै जानो मोजां मोनो जों हिनजाव मानसिफोरा बांसिन बिफोरखोनो मोजां मोनो बेदर बेला संनायाथ' गुबुन खोथा इफोरो ओमफ्राय ओंखाम इसिङाव जा बुस्थुआ मोजाङै थायो मैगं थाइगं इफोरो गासैबो जोंनि संनाय खावनायनि थाखाय बेसेबां मोजां जायो आरो ओंखाम इसिङाव मैगं थाइगं मथर लाब्ला मथर बायदिसिना फानलु संख्रिफोरा हालदै थाव बेफोर गासैबो मोजांहै थायोब्लानो जों ओंखाम ओंख्रि संनायाव जिखोबो जों मोजां रुफ जायो आरो बिनिखायनो मोजां मोजां संनो गोसो जायो आरो जों ओंखाम मैगं संनायावलाय माथो जोंनि हिनजाव मानसिनिनो संनाय खुरनायनि माबाखा बिफोरो खामानिखा संनाय खावनायखो आं जिखुनुहख जेबो बानायाव गैया बायदिसिना बासन पत्र सुनाय मानाय जोंनि हिनजाव मानसिनि जोंहा हिनजाव मानसियानो ओंखाम मैगं संनाय बायदिसिना बासन पत्र सुनाय गासैबो ओंखाम इसिङाव गासैबो सामब्राम पियास गासैबो मस्ला मस्लिफोर थायोब्लानो जोंहा ओंख्रि ओंखामा ओरैनो मिरामिस संब्लाबो गोथाव जायो आरो जोंनि जानाय लोंनाया मिरामिस जायोब्लानो बांसिन मोजां जासिनो आरो जों देहाखो बेदर नाजों गोग्गो खालामनो हाया जायखिजाया संनाय खुरनायाव मिरामिस ओंख्रियानो सबनिस्राय मोजां आरो जों गाव जानो रोङोब्ला बानलु बाथोनाबो बेसेबां मोजांसो बानलु बाथोनब्लाबो जों मोजां ओंखाम जानो हायो आरो जों बायदिसिना आंथ' बेदरजोंबो बारा मोजां मोना जोंहा न'खरनि मानसिफ्रा गासैबो बेदर बेलाजों ओंखाम ओंख्रि जायोब्लाबो आं बेलर बेलानिबो बारा मोजां मोना गासै जोङो न'खराव साब्रै साबासो दङब्लाबो आङो बांसिन बेदरनि माबायाव गोजानावसो आङो जों जाया आरो न'खरनि मानसिफोरा ना बेदर नङाब्लानो ओंखाम ओंख्रिखो जाया संनाय खुरनायावलाय आं गासैखोबो मिरामिसब्लाबो मोजांखोनो संनो रोंगौ आरो न'खरनि मानसिफोराबो गासैबो मोजाङै सङो आरो आङो माबायदि संनांगौ माबायदि संनाङा गासैखौबो आं रोंजोबखायो आरोबाव जोंहा बायदिसिना खबि मैगं मुला मैगं फान्थाव मैगं मथर मैगं बिलाथि बेफोरो गासैबो न'खराव गायनाय फुनायावनो दोंखाजोबो बेफोरखोनो आलु बायदिसिना रुनानैनो माबानानै न'खरावनो रुनानै संनानै जानो हायो आलुफोरखौ बायदिसिना दंखाजोबो न'खरावनो जों सङै खावै जाब्लानो जानायसै जों गावनि आखाइजोंनो मावनानै दांनानै गायनाय फुनाय गायजोबनानै संनो मोनो हाइजें हालदै गासैखोबो जों न'खरावनो गायजोबो ओंखाम संनायाव बेफोरनि जेबो गैया दा आरो बेसेबांबा मा बुंबावनांगौब्लाबो आङो माबायदि न'खरनि जोब्बाय मैगं थाइगं संनायाथ' जोंनि गासैबो मोजां बायदिसिना थानायावनो थाबोलानो जों मोजां संनो रोङो आरो जोंहा दा न'खरनि बायदिहै बायदिसिना मैगं थाइगं थानाय थाखानाया मोजां बाजारावबो बायनांगौ जायो ओंखाय जों न'खराव थाखानाय इदि गायहोनानै लायो गायनानै लानाय न'खर बायनानै जानाय ओमफ्राय बायनानै जायोब्ला जोंहा बेसेनाबो बारा थाङो न'आव गायनानै लायोब्ला जों खम बेसेनावनो मोनजानाय बायदि जायो न'खरनिखो खानानै सङोब्ला जायखिजाया गोबांसिन संब्लाबो से किल'खो जोङो बायनानै सङोब्ला खननै गाहाम संनांगोन बायनानै सङोब्ला आरो जों न'आव बुरनानै सङोब्ला आलुफोरखो बा से केजिया खनसेयावनो संनाय बिफोरबायदिखो जाजानाय जायो बायनानै जायोब्ला एसेबां माबा जायो जों जेबो टेनसन गैयि बायदि संनानै जानाय जायो एखायनो जों जोङो दा मैगं थाइगंनि बेलायावबो मा दायो गोबां दाम जालांदों मैगं थाइगङा मैगं थाइगंखोबो जों बायनानै बायोब्ला एसेबां रां खारो ओंखायनो गाव गायनानै गायनानै माबा खालामनो हायोब्ला खाना जानो मोनोब्ला जों मैगं थाइगङा खम बेसेनावनो मोनजानाय बायदि जायो आरो दायो खबि मैगं आरो बान्दा खबि फुल खबि बायदिसिना लाइ लाफा बेफोरो खम बेसेनाव मोननो थाङा दायो खमैबो लाफा मैगङा मुथा मोनसेयावनो नैजि आरो इनिफ्राय नैजि मुथा मोनसेयाव लाइ मैगङाबो जि रां आरो आलु केजि मोनसेयावनो नैजि रां नैजिबा रां बेफोरबायदि दालि दालि से किल'आवनो गुजि रां बेफोरबायदि आरो इनिफ्राय सयाबिन अनेख बायनोब्लाबो सयाबिनानो फुवा मोनसेयावनो थामजिबा थामजि बिफोरबायदि दाउदै बायोब्लाबो दाउदैआनो जरा मोनसेयावनो दाइन रां आरो कार्टन बायोब्लाथ' नैजौ नैजौ नैजि इफोरबायदि दाउदैफोराबो ना बेदर बायोब्लाथ' नाया फुवा मोनसेयावनो द'जि रां से किल' बायनो थाङोब्ला नैजौ बाजि नैजौ नैजि इफोरबायदि अमा बेदराथ' ब्रैजौ गाहाम संनाय खुरनायाव गोबां